नमस्ते दीदी धानके बिज्जी हय धानके बिज्जी हमरा लैके हय हाँ कोन धानके बिज्जी हय परवल आरो आरो कोन यऽ आओर तऽ के केना कऽ किलो देबै आओर कम नहि करबै

परवलमे से हमरा पाँच किलो दऽ दियौ आओर दऽ दियौ आओर जयामे सँ दऽ दियौ पाँच किलो फोने से कते कम करबै आँय केतना घटतै से कहबै तब ने ओइमे सँ कते कम करबै से कहबै ने जयामे सँ केते हाँ तऽ ओनाहिते कुछ कम करबै तऽ लऽ लेबै हाँ आँय ठीक हय ठीक हय आबै छी दोकानपर